हलो छा मां राहुल सां थी ॻाल्हायां तव्हां मुंहिंजो ऑडर खणी अचण वारा हुआ तवां किथे पहुता आहियो मां तव्हांखे हिकु पिज़्ज़ॉ ऑडर कयो आहे हिकु पनीर टीका हिकु बर्गर मुंहिंजे घरु महिमान वेठा आहिनि असां तव्हांजो इंतज़ार त कयूं महिरबानी करे जेतिरो जल्दी थी सघे असांखे पंहिंजो ऑडर पहुचायो अगरि तव्हांखे ऑडर ॻोल्हण में तकलीफ़ थिए थी त मूंखे ॿुधायो मां तव्हामखे वापसि सां ॿुधाईंदमि मुंहिंजो घरु किथे आहे अगरि तव्हां ॾह मिंटे में मुंहिंजे घरु न पहुतव त मां इहो ऑडर कैंसिल करे छॾींदमि महिरबानी करे जल्दी सां जल्द मुंहिंजे घरु पहुचो मां तव्हांखे पंहिंजो एड्रेस ॿुधायव थी मां सी ब्लॉक में रहंदी आहियां हुनजे हेठां हिकु मंदरु आहे हिकु पीपल जो वणु आहे पहिरे माले ते मुंहिंजो घरु आहे मांजो नंबर बि तव्हांखे आहे मां मैसेज कयांव थी तव्हांखे इहा जॻह जो नालो जेतिरो जल्दी थी सघेव प्लीज़ महिरबानी करे असां वटि अचो